हॅलो कोण उलयता शीतल टेलर अगो म्हाजें कपडे शिवपाक दिवपाचे आसले चेडवाचे हय जातले मातशें मातशें अर्जंट जाय आसले म्हणून मातशें शिंवोन दिता जाल्यार मातशें ह्या दोन दिसा भितर जाय आसलें कित्याक आतां लगीन हय दोन दिसा भितर जाय आसलें लग्नूय लागीं पावलें न्हू गो तें पळय मुगो आनी आनी म्हाका टेलरी कोण मेळना आतां एमरजंसी टेलर सोदतलो कोण कोण मेळणा न्ही पयशे चड पडटले कितले पडटले हय हजाराचे वयर ना गो बाय इतले जावचें ना आतां हें लग्नाचो बी खर्च आहा मुगो कितें जाता आनी मात्शें कमी कर सातशीं रुपयान सयशीं रुपयान जायना सातशीं रुपयान बी जाता जाल्या पय मुगो मातशी म्हारगाय वाडली गो बाय आनी सद्द्यां जायना गो हे आतां लग्नाची लग्ना लग्नाची सिजन आहा न्हू मातशें पय मुगो हय तें जालेंच गो म्हाका कळटा पूण मात्शें पय न्हू जाता जाल्यार ना दुसरो कोणी मेळता बी जाल्यार आतांचे कडेन मातशे दिलें म्हणल्यार तूं मातशें बेगीन दितले आसले न्हू हय मातशें कितें कमी कर मुगो सातशीं रुपया पय मुगो आं तितल्यान जाल्लें जाल्यार मातशें जाता आसलें बरें किदें म्हाकाय मातशें मुखार हें आहा न्हू तेका लागोन णवशीं रुपयान जावचें ना गो बाय सातशीं रुपयान पळय मातशें खर्च खूब हय लोंग जाय

नाका सातशीं रुपयान मातशें पय आनी मात्शी डिजायन बिजायन मातशी बरी कर आं ना तितलें जावचें ना बाय आगो तूं आम तूं आमचेंच मुगो बाय तूं आमचें बाय आमचें अशें आमकां अशें करता पय मातशें आगो हांव तुजे तुजेच कडलो कस्टमर मुगो आनी हांव खंय वयता आनी खंय वचना न्हू गो बाय नाका तितले लेट नाका तितले लेट मागीर फायदो किदें आहा तर मागीर कांय फायदो ना न्हू ना बाय पळय मातशें आं हांव तुज्या तुज्या भायर आनी कोणा कडेन वचना आं तुजे भायर आनी कोणा कडेन वचना गो म्हाका आतां सद्द्यां टेलर तूंत न्हू नाका तितलें सादें नाका मात्शें बरें डिजायन बिजायन कर आनी शींव आगो लग लग्नांग जाय न्हू गो बाय ते तेका लागून ना पूण ना लग्नाक जाय न्हू तें मातशें पय मुगो ना कोपडे बिपडे सगळे हांव हाडटां कोपडे सगळे हाडून हांव दितां ना हांव दितां गो कपडे बिपडें हाडून कितें जाय तें आं आं पय मातशें पळय पळय आं आसूं बाय आगो आमगेलेंच तूं तूं आमकां कितें हें करता आतां पयता सातशीं रुपयान पूण तें चड जाता गो पूण आनी करतलो किद्याक आनी दुसरो टेलरूय मेळचोना न्ही म्हाका आतां बरें पळय कशें किदें तें आनी शीव बरें मातशें डिजायन बरी हें कर आं आं बरें आनी जाल्यार बेस्तार शुक्रार मुगो शेनवार शेनवार म्हळ्यार जाय शेनवार जातलें न्हू शे शेनवार म्हटल्या मातशें बरें रेडी करून दवर आं आनी मातशें बरें शिंव आं आं बरें तर आं दवरता फोन आं बरें चल